हमराधर्मक आओर सामुदायिक सेवाके सेवा करयके सभसँ पहिने तऽ माता पिता सिखबैए आओर ओकर बाद गुरुजी सिखेलक आओर सामुदायिक सेवा किनको ओहिठाम विवाह रहैत छै तऽ हमसभ जे भए सकैत छै अपन सेवा करै छियै हुनका हेल्प करैत छिये मदद करैत छियै किनको ओहिठाम उपनयन रहैत छै तऽ अपन हम मदति करय छियै जे काज कहलक ओ काज कएकऽ जे कोहुना ओ यज्ञ सम्पन्न हुअ आओर मन्दिरमे रहैत छी तऽ किनको बच्चा हरा जाइ छै तऽ ई कोशिश राखैत छियै जे बच्चा सही जगहपर पहुँचि जाए आओर किनको केओ बीमार भए जाइ छथि भीड़मेँ गिर जाइ छथि मन घुमय लागय छै तऽ हुनका चाहे छियै जे हुनका दबाइ आनिकेँ दी आओर सभकेँ सेवा करैत आओर